आरे हांव आतां एबय भायर सरोन रावल्लें तुका अमक्या टायमार म्हणजे पांचांक यो म्हूण सांगलेली तुजी टॅक्सी ती आजून येवंक ना आनी म्हाज्या हांव सगलें भायर सरोन रावलां सगले तयारेन रस्त्यार रावलां वयल्यान आनी हेवटेन बस गेली तरी तुजी टॅक्सी येतली म्हूण हांव हांगांत रावलें आनी आतां म्हाका साडे पांचांक गाडी आसली थंय पावता म्हणसर म्हाका टायम लागतलो न्हू म्हणोन बेगीन बसीन जावचें ना हांयेंन टॅक्सी सांगलेली ती आजून हांगा पावोंक ना आतां हांव कितें करूं म्हाजी इमानाची तिकेटूय फुकट गेली आनी सगलें फुकट गेलें आतां ती तिकेटीचे तुवें पयशे तुवेंन दिवचे पडटले ते पयशे घेवपाक हांव तुज्या घरा कडेन येवं कांय कितें तें सांग